میرا پسندیدہ سیارہ شہاب ثاقب ہے جو کہ جب وہ بکھرتا ہے تو اپنی آب و تاب کے ساتھ بکھرتا ہے جب اس کو دیکھنے میں بڑا دلچسپ محسوس ہوتا ہے